हमरा सबके भनसा घरमे अलग अलग बर्तन रहै छै दालि बनाबैवला बर्तन छोटा होइ छै भात बनाबैवला बर्तन ओकरासँ बड़ा होइ छै सब्जी कढ़ाइमे बनायल जाइ छै थाली होइ छै करछुल होइ छै छोलनी होइ छै मास मछली बनाबैवला बर्तन अलग होइ छै शाकाहारी बर्तन अलग होइ छै जाहिमे सँ बर्तन है तसली है करछुल छोलनी छीपा बाटी ई सब बाटीमे दालि रखके खाइ छी एगो बाटीमे सब्जी रखके खाइ छी थालीमे भात रखके खाइ छी आओर इहे सब बर्तन सब हमरा सबके उपयोग करल जाइ छै जे अलग अलग रहै छै ओ से खाना खाइमे नीक लगै छै